हां जी नमस्ते जी

ओहा करदी वालीबाल इक दो गेम होर ऐ बच्चे बच्चे हैन कोई बीह् पं'जी कोल आइयै गै

ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नीं

ठीक ऐ जी